साढ़ै डुग्गर च बड़ै किस्में दे तेहार मनाए जंदे जि'यां तुस साले दे शुरु चा लेई लैओ सारें शा पैैह्लें आंदी लोह्ड़ी ते मगर संकरांती मक्कर संक्रांती गी केह् होंदा कि सूरज दा एह् तेहार मन्नेआ जंदा एह्दे च सूरज गी पूजां कीती जंदी ते ओह्दे बाद सारा बड्डा तेहार आई गेआ गेआ लोह्ड़ी लोह्ड़ी च एह् होंदा कि अस लोग शामीं अग्ग बालियै ओह्दे च अर्ग दिन्ने अर्ग असें बना दा होंदा रयोड़ियें दा मुगफलियें दा त्रचौलियें दा उ'नें गी मलाइयै अस शामीं अर्ग दिन्ने होन्ने कन्नै बच्चें निक्के हार होंदे पाए दे जेह्दै च मुंगफली सौगी शोहारे बदाम ते गिरी होंदी लग्गी दी ते एह् तेहार बड़ा धूम धाम कन्नै मनाया जंदा पैह्लें परानै टैम एह् होंदा हा कि लोह्ड़ियै दे टैम पटाके फाड़दे हे लोग लेकिन एह् रवाज अजकल्ल दिबालियै दै टैम होई गेदा अजकल्ल लोग दिबालियै दै टैम जैदा पटाके चलांदे ओह्दे बाद च ओह्दै बाद थोह्ड़ा सालै अग्गें बधो तां फ्ही आंदी होली जां केईं बारी होली पैह्लें आई जंदी केईं बारी नराते पैह्लें आई जंदे नराते पैह्लें आई जंदे नरातें च एह् होंदा कि माता दी पूज़ा अर्चना होंदी नौ दिन साढ़ै इत्थै डुग्गर प्रदेश च जि'यां साढ़ी माता भगवती बैष्णो देवी ऐ इत्थै माता माता सुकराला ऐ माता बाह्वे आह्ली ऐ ते बड़े धूमदाम कन्नै ओह् बी मनाया जंदा ओह्दै बाद होली दी तेहार ते सारे बिश्व च फैले दा बड़ा मन्ने दा तेहार ऐ उस्सी ते सारे लोग बड़े धूमधाम कन्नै मनांदे रंगें दा तेहार होंदा जेह्दे च रंगें दे कन्नै अस किश शैल संदेश बी दिन्ने भाईचारा प्यार महोबत सारें लोकें बनी र'वै ते इक साढ़ा जेह्ड़ा सनातनियें दा तेहार ऐ जि'यां शिवरात्री होई गेई ओह् बी बड़े धूम धाम कन्नै मनाया जंदा जेह्दे च असेंगी शिवलिंग गी जल चाढ़ने पूजा अर्चना करने होन्ने फिर ओह्दै बाद आई गेआ ओह्दै बाद शिवरात्री आह्लै दिन जगह जगह भंड़ारे होंदे लग्गे दे सारें जगह लोग अपने अपने शरदा अनुसार लंगर लांदे साढ़े डुग्गर प्रदेश दा इक बड़ा शैल गै तेहार ऐ जिस्सी अस बच्छदुआ गलाने होन्ने इत्थै जेह्ड़ियां मातां न ओह् अपने बच्चें आस्तै बच्चा बी मतलब जागतै जुगतै आस्तै बर्त रखदियां ते पूरा दिन ओह् किश निं खंदियां शामीं ओह् पूज़ा पाज़ा करियै कोई दरेआ च जंदियां जित्थै दरेआ नेईं लब्भन दा नैह्रें च करी ओड़दे लोग कम्म शैह्रें शूह्रें च उत्थै पूजा करियै फ्ही ओह् अपनी बर्त त्रोड़दियां इक होर तेहार आई गेा जि'यां नाग पंचमी आई गेई नागें दी पूज़ा होंदी लोग परानै जमानै केह् करदे हे कि अपे जेह्ड़े कच्चे घर होंदे हे दरवाजें पर नाग बनांदे हे ते कन्नै पानी दिंदे हे ते कन्नै ओह्दै च खार बनांदे लोग हां ते गर्मियें दा इक तेहार आई गेआ धर्म ध्याढ़ा जिस्सी अस निर्जला कास्ती बी बोलदे लेकिन साढ़ै उस्सी इत्थै धर्म ध्याह्ड़ा बोलदे जेह्दै च लोकें अपने बड़ियें जगहें पानियें दे ओह् लाए दे होंदे लंगर जेह्दै च मिट्ठा पानी पलैंदे घड़ा बी मनसदे एह्दै च फ्ही साढ़ी रक्खड़ी आई जंदी ते साढ़ियां माता भैनां

साढ़ै इत्थै देयाली बोलदे इ'यां हिन्दोस्तान च दिवाली बोलदे लेकिन अस लोग देयालीली बोलने होन्ने अपनी डुग्गर दी भाशा च डुग्गर च साढ़ा सनातनियें दा बिश्व भर सारें शा बड्डा तेहार मन्नेआ जंदा एह्दै च माता लक्ष्मी दी पूजा कीती जंदी कि घर च धन दौलत बनी र'वै ते कन्नै एह् मन्नेआ जंदा कि एह्दै बाद जेह्ड़े बपारी लोग न जेह्ड़े कम्म काज करदे ओह् अपने अपने जेह्ड़े उं'दे खाते खूते होंदे नमें शुरू करदे उत्थुआं दा पूज़ा अर्चना करदे ओह्दै बाद इक बिश्नकर्मा दा तेहार होंदा जेह्दै च छप्पन भोग लोआए जंदे फिर ओह्दै बाद कन्नै गै आई जंदा टिक्कै दा तेहारजेह्दै च रक्खड़ी

पुत्तरे गी टिक्का लोआंदी ते कन्नै ओह्दी रक्षा दा प्रण लैंदी ते ओह्दै बाद च भुग्गे दा बी तेहार होंदा एह्दे च बी बच्छदुआ आह्ला लेक्खा गै भुग्गे दा बरत मां अपने पुत्तरै आस्तै रखदियां उ'दे बरत रखदियां फ्ही गुड़े दे तिले दे लड्डू बनाइयै खन्ने जेह्ड़े कि बड़े सोआद होंदे कन्नै एह्दे च चन्न गी अर्ग बी दित्ता जंदा ओह्दै बाद च माता दा बरत

फ्ही ते इ'यां बक्खरियां बक्खरियां बरादरियां आइयां साढ़ै उं'दी अपनी अपनी देवतें दा बक्खरी बक्खरी मेल होंदी कोई कुतै होंदी कोई कुतै होंदी ते होर फ्ही बस इ'यै हे जेह्ड़े डोगरें दे तेेहार होंदे ते जै डुग्गर जै डोगरी